हमारे मध्य प्रदेश में खाली समय में जो रहता है उसमे हमारे मध्य प्रदेश के दे वासी लोग है जो जो समय पसंद करते है व्यतीत करना चाहते हैं वह यह है कि जैसे इन लोग को जो खाली समय मिलता है तो वो अपने परिवार के साथ कुछ जगह घूमने जाने को देखते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे अच्छे इवें इवेंट्स होते हों अच्छा दृश्य देखने को मिले अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाली वाला समय बिताएं वहाँ पे अनेक ये उनकी जीवन में या आ यादगार पल हो जाए इस तरीके से वो जब भी उनके समय में ऐसा आ जीवन में खाली समय आता है ना तो वो ऐसी ही जगह देखते हैं ताकि वो वहाँ जाएं अपना वो समय बिताएं अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के साथ अपने दोस्तों के साथ और अपना जीवन में उस पल को संजो लें और जब भी अपने को ऐसा लगे की यार वो समय क्या था तो उस समय में वो याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं और बैठेंगे एक दूसरे के साथ बात करेंगे याद कर कर के और उस पल का आनंद उठाते है